हाँ है हाँ हीरो का हीरो का है हाँ यही चार हजार पैंतालिस सौ का है हीरो का है रेन्जरो है हीरो का है रेन्जर का छह हज़ार तो ना है

पैंतालिस सौ हम तो निजी दाम बता दिए हैं आप बताइए ना आप कितना बोलिएगा बोलिए कितना आप बताइएगा तब ना हो जाएगा अगर लीजिएगा तब ना देख लीजिए जो पसन्द आएगा देख लीजिए जो पसन्द आएगा उसे ले लीजिएगा

देखिए देख लीजिए आपको लेना पर है तो आप आइए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं गोदाम है हमको मेरा अपना तो आइए ले लीजिए एक दो सौ कम होगा रुपया कम होगा तैंतालिस सौ रुपया आप दे दीजिएगा आइए ना कम हो जाएगा हाँ दुकान पर आइएगा ना सब मॉडल दिखा देंगे बहुत सारा मॉडल है आप जितना में लीजिएगा आ जाइए ना दे देंगे आप आइएगा तो पहले दुकान पर पहले आइए ना

आइए ना सब दिखा देंगे आपको जो पसन्द होगा ले लीजिएगा अथी जितना दाम मुनासिब लगेगा आप बोलिएगा तो दे देंगे हीरो है ए वन है तो आइए तब उसके बाद बताते हैं